सोनभद्र ज़िले का इतिहास यह है की पहले सोनभद्र ज़िला नहीं था यह मीरजापुर ज़िले में आता था लेकिन कुछ ही वर्षों पहले यह सोनभद्र ज़िला एक अलग ज़िला बना इस ज़िला मे इस ज़िला का नाम सोनभद्र इसलिए पड़ा क्योंकि इस ज़िले मे सोन नदी बहती है और यह ज़िला बहुत ही पर्यावरण से भरपूर ज़िला है जिसमें पेड़ पौधे पहाड़ आदि बहुत सारे जंगली जानवर भी पाए जाते है और इस ज़िले में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो की एन टी पी सी एन सी एल बहुत बहुत बड़ी कंपनियां जो की भारत में कंपनियां हैं जो यहाँ काम करती है और कोयले का उत्पादन करती हैं